साढ़े जम्मू बिच्च बड़ी सारियां जगह् हैन जेह्की साढ़े धर्म दे रिलेटड न इसदे घूमने लेई जेह्का मतलब कि असें इत्थै अस अपनी आस्था दर्शाने आस्तै जाई सकदे जां अपने जेह्की देवी स्थल न ओह्दे उप्पर जाई सकदे जियां सुद्ध महादेव च इक जगह् ऐ उसदा नांऽ ऐ उत्थैं साढ़े शिवजी भगवान दा जनम होएआ उसदे गै अग्गें पिच्छें जगह् पौंदी जियां गौरी कुंड होई गेआ मानतलाई होई गेआ एह् सब जगह् न जेह्कियां साढ़े धार्मिक स्थल न होर बी जम्मू च बड़ी सारे जगह् न जियां साढ़ी देवी पिंडी साढ़ी सारें शा बड़ी गै फेमस जगह् ऐ इक मतलब कि कटरा बैश्णो माता देवी उत्थैं पूरे भारत दे लोक औंदे भारत दे भारत दे गै नेईं किश तां बाह्रा बी मतलब कि दुए देशां दा बी लोक औंदे दिक्खने आस्तै उत्थें लगभग बारां म्हीनै दर्शन होआ दे होंदे ते उत्थैं ते बारां म्हीने चौबी घैंटे तुस राती जाओ दिनें जाओ जिस टैम जाओ तुस उत्थै उसलै दर्शन होआ दे होंदे उत्थैं जात्तरी कदें नी रुकदे कदैं बी जात्तरी उत्थैं जात्तरा उत्थैं बंद नी होंदी कदें बी ओह् लाकडाउन दी बजह कन्नै थोह्ड़ा होई गेदा ही चक्कर ओह् बी तुसेंगी पता गै कन्नै गै उत्थै फ्ही दुनिया गै ससांर गै बंद होई गेदा हा उस टैम ते उस टैम ते होनी गै पर जियां तुस अज्ज जाह्गे तां अज तुस किसै बी मौके जाई सकदे उत्थै अतें कोई ओह् नी थोह्ड़ा ते होर तां होर बी बड़ी सारी जगह् न मिकी इसलै चेता नी अवा दा बा जगह् बड़ियां सारियां न